आंनि माखासे मोजांसिन मोननाय टिभि श'फोरा जाहैबाय जेरै गेम अफ थ्रन्स इरट्रुग्रल रेसारेकसन मानि हाइस्ट अजार्क बेफोरो वर्ल्डनि माखासे टप टिभि श'फोर जायफोरा इंसिल टुर्किसाव माबानाय आरो बे लेंगुवेजफोराव डाइरेक्ट खालामनाय आरो जेरै गेम अफ थ्रन्स गेम अफ थ्रन्सआ जाहैबाय सातथा रायजोनि बारै खोन्थानाय गोदोनि समनि राजा रानिनि समनि आरो बे सातथा रायजोखौ सामलायनो थाखाय सासे राजा थायो आरो दा बेवहाय आलदा आलदा रायजोना गावबा गाव आलदा आलदा स्पेसिलिटिस दं जेरै माखासेफोरना ड्रागन्स दं बिसोरना ड्रागन्सनि थाखाय पावारफुल माखासेफोर दं जायफोरा जादु मेजिकनि केपेबिलिटिस दङ बेबो गेम अफ थ्रन्सआव बेफोरखौ देखायनाय जादों आरो आरो जाहैबाय मानि हाइस्ट मानि हाइस्टआ ओरैबायदि जे बेवहाय सासे प्रफेसार थायो आरो बे प्रफेसारा माखासे गोरों गोरों मानसिफोर जायफोरा बेखार बा जायफोरा पुलिसफोरजों नागिर जानाय मानसिफोर जायफोरा अवान्टेडफोर बिसोरखौ ज' लानानै बेंकफोरखौ बोरै लुथिनो बेनि बारै मास्टार प्लेनिं खालायो आरो ओरैबायदि प्लेनिं खालायो जे सानहरजोबखायो आरो जे बेबायदि खामानि मावोब्ला बेबायदि सिखाव दाखायथ खालायोब्ला पुलिसफोरा मा मा खामानि लागोन बेफोरखौ सानहरजोबखांनानैसो एडभान्टेज लानानै खामानिखौ मावो आरो बे जाहैबाय मानि हाइस्ट आरो जाहैबाय रिजारेकसन एरट्रुग्रल रिजारेकसन एरट्रुग्रलआ मोनबा सिजोन्स दं दा बेवहाय गोदोनि मुसलिमफोरनि काहानिखौ खोन्थानाय जादों आरो जे मुसलिमफोरा गोदोहाय बोरै बोरै जाबोजेना फार्स्टआव बिसोरना गोदो मोनसे कायि ट्राइब मोनसे दंमोन बे कायि ट्राइबआनो मुसलिमफोर गोदोहाय जेब्ला मुसलिमफोरा मंगलसफोरजों जेंगिस खाननि आन्डाराव जेब्ला मंगलसफोरा डमिनेट खालायजोबदोंमोन गासैबो खावसे बाहागोखौनो दुनियानि होमबा मुसलिमफोराबो टुर्किनि मुसलिमफोराबो बिसोरजों डमिनेट खालायजादोंमोन आरो दा बे डमिनेट खालाय जानाय समाव मुसलिमफोरा मोनसे कायि ट्राइबआ बोरै लासै लासै लासै जौगाबोनानै बोरै मंगलसनि डमिनेसननिफ्राय बारग'नो हादों बोरै बिसोरजों फाइथ खालामनो हादों प्लास आरो बिसोरनि खाथियाव मोनसे रायजो दंमोन

दा बेफोरखौनो बाहाय एरट्रुग्रल रेजारेकसनाव खोन्थादों आरो दा बेवहायनो बिसोरो लासै लासै फाइथ लायै लायै लासै लासै दावहा नाङै नाङै बोरै बिसोरो डेभेलप जाबोनानै बिसोरो लासैनो बे टुर्किनिफ्राय अल अभार डा वर्ल्ड जेरै आलदा आलदा जायगायाव बिसोरो राज खालायहैनो हादों आरो दा बिसोरनिफ्रायनो दिनै जोंनि भारतावबो बोरै बोरै सफैदों बिसोरखौ बे बेवहाय देखायनाय जायो आरो आरो बिनि उनावहाय दङ आर्थल क्रनिकल्स आर्थल क्रनिकल्सआ मोनसे फेन्टासि सिरिस बे सिरिसावहाय मोनसे क्रिचरसफोर दं क्रिचरस माने मोनसे स्पिसिस बिसोरबो मानसि बायदियानो नाथाय बिसोरना मोनसे सुपारनेचारेल पावार दं आरो बिसोरो मानसिनिफ्राय आरोबावसिम बोलोगोरासिन जायो आरो आरो बिसोरखौ मानसिफ्रा बोरै नारसिनो थगायफ्ला थगायफ्लि बिसोरखौ डमिनेट खालायो दा बेखौ देखायनाय जायो आरो बियो मोनसे फेन्टासि एक्सन सिरिस बेबो जोबोद मोजां